पयसुल्ल्यान एकाच गांवगिऱ्या वाठारांनी रावपी व्यक्ती जर आसा ताचे खातीर खेळ एक म्हनू रंजनात्मक मनरिजवण आनी ताण सोंपोवपाचें बरें तरेन काम करता कित्याक तर एकूच गांव गांवांक जरी लोक आसले जाल्यार तो खूब पयस पयस आसल्या कारणान तो दुसऱ्या गांवांक वचपाक ताका वेळ जाय म्हणटकूच जे खेळ हांव आतां खेळटां ताचेर उमेद भागोवप असोच गांव हांवें सदांच पळवयला पळयलां जंय गाडी वतना रस्तोय ना अशा लोकांच्या

खेळ म्हळ्यार खूब म्हत्वाचो लायट ना म्हणटकूच टिवी ना मोबायलाचो वापर करप हो खूब कमी जाता कित्याक चार्ज सोंपलो म्हणटकूच चार्ज लावप आनी चार्ज कसो की दुसऱ्या गांवां वचून तो चार्ज करून हाडप अशे तरेची एक्टिविटी जाताली म्हणटकूच मोबायलाचो वापर कमी जाल्ल्यान टिवी नाशिल्ल्यान वेगवेगळे तरेचे खेळ खेळप आनी तातुंतूच वेळ काडप टायमपास करप हाचे शिवाय तांच्या लोकां कडेन या त्या भुरग्यां कडेन स्पेशली भुरग्यां कडेन आनी खंयच्योच एक्टिवि एक्टिविटी नाशिल्ल्यो एकाच जाग्यार बसून रावप म्हणटकूच मनाचेर ताण म्हूण तीं भुरगीं ल्हान भुरगीं चडान चड ल्हान भुरगीं तीं वेगवेगळे तरेचे खेळ खेळटाले जशें कबड्डी लंगडी किंवां फातरांनी जे गुणे जे आसा ते घेवन खेळप जेणे करून तांचें मन जें आसा तांचो तकलेचेर ताण जो आसा तो पयस जातलो तांची भलायकी तांची कूड तंदुरुस्त उरतली खेळ हें महत्वाचें साधन जर खेळ्ळें मन शारिरीक आनी शरीर हें तंदुरुस्त उरता हें आमकांय खबर आसा जे लोक फकत एकाच गांवा रावता तांचे खातीर हें खूब म्हत्वाचें